हून में थाह्नूं दस्सना चाह्न्नी आं जि'यां कि मिगी इक प्रशन आए दा ऐ कि में स्कूला दे बाद शामीं आह्ली ट्यूशन जां कोई प्राईवेट क्लास स्कूल दे बाद अरले च ओह्दे च बारे च किश दस्सां थाह्नूं ते में थाह्नूं इ'यै आखनी चाह्न्नीं कि जि'यां मेरी अपनी धीऽ ते मुड़ा ऐ ओह् बी शामीं गै ट्यूशन पढ़न जंदे ते कोई चार बेऽ कन्नै पढ़न जंदे ते सत्त बेऽ जां साढे सत्त बी होई जंदे कदें कदें पढ़ियै ट्यूशन बापस आई जंदे ते मेरे अनुसार एह्दे च कोई गलत निं ऐ कि ओह् ट्यूशन पढ़ा दे क्योंकि ओह् अपने भले ताहीं ट्यूशन पढ़ा दे ओह् पढ़नगे लिखनगे कल्ला ई कुछ अच्छे नौकर अफसर बनी जानगे ते ओह्दे च ते साढ़ा ई फायदा ना ते जि'यां कोई कोई घर आह्ले सोचदे न कि इ'यां शामीं ट्यूशन पढ़ना स्हेई नेईं रौहंदा जां कुड़ी मता कुड़ियें ताहीं करदे कि कुड़ियां शामीं घरा बाह्र जंदियां शैल निं लब्भदियां जां घरा बाह्र पढ़दियां शैल निं लब्भदियां यह् वो पर में ते निं कदें सोचेआ में ते इ'यै सोचेआ कि ओह् पढ़ी लिखी जान चाहे टैम शामीं दा होऐ जां दपैह्री दा होऐ जां सबैह्रे दा होऐ उ'नें ते पढ़ने कन्नै ई बास्ता ना ओह् ते पढ़न ई जंदे न उत्थें ते पढ़ी लिखी जानगे कल्ला ई कुछ कामजाब होई जानगे ते साढ़ा ई फायदा ओह्दे च इ'यां कुछ घर आह्ले जेह्ड़े न ओह् नेईं मनदे ओह् अपनी कुड़ियें ई शामीं कुछ लोग ते मता उ'नें ई पढ़ांदे निं दसमीं दे बाद कुड़ियें ई नेईं पढ़ांदे ओह् आखदे कि नेईं बस इ'न्ना ई पढ़ाना ओह्दे बाद उंदा ब्याह् करी ओड़दे जां उ'नें ई घर घरा दे कम्मा च मता ओह् करी ओड़दे कि तुस घरा दा कम्म करो जां तुस पढ़ाई लखाई रौह्न देओ तुस घरा दा कम्म करदे शैल लब्भने पर मेरे अनुसार उ'नें ई पढ़ना लिखना चाहिदा क्योंकि अज्ज कल सब सब अज्ज क्योंकि अज्ज कल सब आत्मनिर्भर न जे सब आत्म निर्भर बनन गे ताहियें ते साढ़ा भारत जेह्ड़ा देश ऐ एह् अग्गें बधग ना ते जे कोई कुसै पर आत्मनिर्भर जे कोई आत्मनिर्भर ई निं होग ते साढ़ा देश अग्गें कि'यां बधग ताहियें में ते अपने बच्चें ई शामीं ट्यूशन पढ़न भेजी ओड़नी होनी भई चाहे शाम होऐ चाहे रात होऐ क्योंकि उ'नें ई पढ़ने कन्नै बास्ता ऐ ते होर मेरे ञ्यानें इ'यै ऐसे वैसे कम्में च बी निं हैन कि ओह् पढ़ने दी जगह् कुछ होर कम्म करन गे ताहियें मिगी मेरे बच्चें पर पूरा जकीन ऐ में ताहियें उ'नें गी शामीं ट्यूशन पढ़न भेजी ओड़नी होनी ते में आशा करनी कि बाकी लोग बी जेह्ड़े हैन अपनें बच्चें ई शामीं ट्यूशन पढ़न भेजने कन्नै हिचकिचान ना मता क्योंकि कुछ घर आह्ले हिचकिचाई जंदे कि नेंई शामीं नेंई पढ़ना चाहिदा पर नेंई उ'नें ई हून जमान्ना बदला दा ते उ'नें ई बी अपनी सोच बदलनी चाहिदी ते चाहे शाम होऐ चाहे सबैह्र होऐ चाहे दपैह्र होऐ जां रात होऐ जे बच्चे दी ट्यूशन ऐ बच्चा पढ़ना चाहंदा ऐ पढ़ने च शैल ऐ ते उसी पढ़न भेजना चाहिदा